فوٹوگرافی شروع کرنے کے لیے مجھے جو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز تھی وہ تھے قدرتی مناظر قدرتی مناظر اور میں ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ قدرتی مناظر بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے آتے ہیں جیسے ہریانہ میں ہریانہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا جو گاؤں ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے وہاں کا صبح کا جو منظر ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اسی صبح کے حسین و جمیل منظر نے مجھے فوٹوگرافی کی طرف مائل کیا اور یہیں سے ہی میں نے فوٹوگرافی شروع کری قدرتی مناظر جیسے الگ الگ موسم الگ الگ پیڑ پودے خوبصورت پھول پہاڑیاں اور ندی جھرنے آبشار وگیرہ یہ سارے میرے پاس وہ مخصوص ہدف ہیں جن کی میں ہمیشہ دیکھتے ہی فوٹو اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیتا ہوں اور یہی کام میں آگے دکھانا چاہتا ہوں